नमस्कार प्रणाम हँ ठीक हइ ठीक हइ कि हमरा लड़कीके शादी करैके हइ एहिमे जे जेवर आओर लैके हइ ओकर कतेक दाम उम अइ बोलबै आओर पायल लैके हइ नाकवला लैके हइ कानवला लैके हइ से रेट सही हो जेतै तऽ हम लऽ लेबै अँए हँ ओ अच्छा रहै कानवला ठीक रहै रेटो हमरा बढ़िआँ फाइदा बूझू रेटो बढ़िआँ मिललै तऽ हमरा फेर हमरा लैके हैके पायल लेबै आओर गलामे लेबै एक गलामे लेबै पायल लेबै नाकमे लेबै रेट उट हमरा सही मिलि गेलै तऽ सही रेट लगेबै तऽ हम लऽ लेबै आओर गहना लेबै दाम हमरा तऽ जेवर बढ़िआँ अच्छा मिललै अच्छा हइ तऽ हम चारि हजार तक चारि हजारमे जेबै लऽ कऽ आओर लेबै तऽ पाँच हजारमे लेबै हँ रेट एके जगह जोड़बै पायलके पायलके गलाके रेट एक्के जगह जोड़बै दुनू हँ एकहि ठाम जोड़बै कतेक एक लाख रुपैआ एक लाख रुपैआ तऽ बहुते महगाइ हइ कनि थोड़ा रेट कम करबै तबे तऽ हमरो जान बचतै कम रेट कम करबै गरीब दुखिआ छिए कनि कमे रेट करबै बेटीके शादी करै छिए तऽ अँए दस हजार दस हजार कम केलिए तऽ कतेक दै छै आगे नब्बे कहलिए तऽ नब्बे साठि सत्तर अस्सी नब्बे दस हजार आओर कम कऽ दिऔ हुँ ठीक हइ हँ ठीक हइ ठीक हइ हँ ठीक अच्छा हइ अच्छा हइ ठीक हइ

अच्छा ठीक हइ तऽ बादमे हम फोन करै छी